हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ तुंदा केह् हाल ऐ कक्ख निं बेह्ले आहो लग्गी दी ऐ पर अल्ली थोह्ड़ा फर्क ऐ इ'यां थोह्ड़ा बड्डा होई लैन देओ ते एह् मर्चां जेह्ड़ियां असें लानियांओह् लानियां कोई दस्स रपेऽ किलो ते एह् जेह्ड़ी आहो ते मूली ते गाजर लानी असें बीह् बीह् रपेऽ किलो आलू पेई जाग तुसेंगी कोई छे रपेऽ किलो शिमला मिर्च पेई जानी तुसेंगी अट्ठ रपेऽ किलो नेईं नेईं असें इस बारी भट्ठे निं लाए असें सब्ज़ी लाई दी जियां ब्रोकली होई गेदी मशरूम होए दे जियां एह् करेले होए दे तौरी होई दी खीरे होए दे ते एह् मशरूम ते बनी गेदे बस अस तुप्पै दे जे कोई लैने आह्ला बने ठीक ऐ ठीक ऐ पक्का पक्का चार सौ रपेआ ठीक ऐ तुंदे आस्तै चार सौ रपेआ बी ठीक ठीक ऐ